ग्रामीण खेत्र में सरकारियूं शासन में इलाही सारी कमियूं आहिनि जंहिं में सभु खां पहले त सार्वजनिक जेका शौचालय ठहियल आहिनि काथ किथे ठहियल आहिनि किथे कोन ठहियल आहिनि जिते ठहियल आहिनि उते वरी साफ़ु सफ़ायूं कोन्हनि वरी पर्यावरण सां संरक्षण जेको आहे उहो बि सही तरीक़े सां ग्रामीण खेत्र में नथो हले माण्हू वणु पेड़ पौधा कटे छॾे थो त वरी नवां नथो लॻाए जंहिंजे करे गर्मी में कोई वण जे हेठो विहण जे लाइ बि जेको आहे काने त और स्वास्थ्य संबंधी बि जेकी आहिनि उहा दिक़तू आहिनि जेका इस्पतालि आहिनि हुन में वरी सुठा डॉक्टर कोन्हनि अचनि था त उहो हली था वञनि सो हुनजी या ऑप्रेशननि जी बि कोई सुविधा ढंग जी कोने त इन्हीअ जे लाइ ग्रामीण माण्हुनि खे ॾाढी दिक़तनि जो सामनो करिणो पिए थो और माण्हू पढ़ियल लिखियल घटि आहिनि त हुनजे लाइ अपराध बि वधीक थिअनि था पिया ते रेप केस थिअनि था पिया जंहिंजे करे सामाजिक शांति फ़हलियल आहे माण्हू कोई ख़ुशि कोने माण्हू सभु पंहिंजे ॿारनि जो ॾाढो भउ में रखी करे ठाहींदा आहिनि कि काॾहें अचनि वञनि न ढंग सां मतलबु सभु ॾाढो उन्हनि जे नज़र में रखिणो पवंदो आहे त हिनजे लाइ इलाही जेको आहे सामाजिक आशांति जो सामनो करिणो पिए थो